नमस्कार इंस्टामार्ट उलयता इंस्टामार्टाच्या ऑफिसान फोन लागला न्हय म्हाका कांय गजाली खातीर तुमची मजत जाय आशिल्ली हांवें ऑर्डर केल्ली आनी त्या ऑर्डरीन थोडीं मेडिसिन्स आनी थोडी भाजी आनी दोन पिठाचीं बॅग्स आशिल्लीं तर ऑर्डर करून म्हाका एक जवळ जवळ तीन ते चार वरां जालीं आनी म्हज्या फोनार म्हाका एका वरान ऑर्डर येतली अशें दाखयतालें पूण अजून ऑर्डरूय येवना आनी ऑर्डर जो करपी आसा ताजो फोनूय येवना हा तुमी ताका सांगलां ओके तो ट्रॅफिकान उरला पुणून जर तो ट्रॅफिकान उरता जाल्यार जो कस्टमर आसा ताका अपडेट करप आसता न्हय खरें म्हणजे म्हाका भायर सरपाचें आशिल्लें हा तुमी तेका बेगीन सांगा तुमी तेका बेगीन धाडा म्हाका भायर सरपाचें आसा आनी त्या खातीर म्हाका ऑर्डर ही बेगीन जाय मेडिसिन्सूय हांवें ऑर्डर केल्या हय मेडिसिन्स म्हाका जाय त्यो टायम टू टायम म्हाका घेवपाच्यो आसता तुमी सांगतले न्ही ताका मातशे सांगात खंयसो पावला तो ओके त्या जाग्यार पावला न्ही तो म्हणजे थंयच्यान हांगा पावपाक तेका आनी वीस ते पंचवीस मिनटां पुरो तुमी तेका मेसेज करतले न्ही आनी म्हाका म्हाका रेटींग्स दिवपाचें सॅक्शन आसा पळय तें सॅक्शन म्हजें चलना ओके तुमी रिवट करता न्ही ओके तो येवन म्हाका सांगतलो कशें करप तें ओके ओके ओके आणी ताच्या व्यतीरिक्तान हांवें जे पेमेंट आसा तें कॅश ऑन डिलीवरी केलां म्हणजे तो हांगा आयलो की हांव ताका पे करतलो सो म्हाका सांगात तुमचे कडेन म्हणजे ते जे डिलीवरी बॉयज आसात ते तुमचे कडेन कार्ड पेमेंट चलता काय तेंका ऑनलायन करचें पडया जी पे बीन ओके कार्ड मशीन घेवनूच येता ते सो आमकां जाय तेन्ना आमी कार्ड पेमेंट करूं शकता ओके तशेंच तुमच्या वेबसायटीचेर ऑर्डर करतकूच आमकां स्पेशल पोयंट्स मेळटात ते पोयंट्स म्हजे कंम्प्लीट आसा आनी अकोडींग टू तुमचे जें टम्स ऐँड कंडीशन्स आसा ताज्या प्रमाणें म्हाका डिस्ककावंट मेळपाक जाय तो डिस्ककावंट म्हाका मेळूं ना हय म्हजी आय डी घेया वन फोर सिक्स एट नायन नायन टू दिसले न्ही हा तुमी घालतात म्हणून न्ही ओके म्हाका तुमी आतां नीव बील धाडा त्या नीव बिलान तुमी तो प्रायस कमी करा डिसकावंटेज प्रायस दिया आनी एकोर्डिग्ली हांव तेका पे करता थँक्यू सो मच